ہاں سر بتائیے آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں میں ہاؤس ورکر بول رہا ہوں میں گھر رینٹ پہ دیتا ہوں دو روم آپ کو چاہیے تین روم چاہیے چار روم چاہیے کتنے روم والا چاہیے چار روم والا چاہیے بلڈنگ میں دو روم والا ایسا کریے ابھی اویلیبل جو ہے میرے پاس ایک دم صفائی ستھرائی میں وہ دو روم والا خالی ہے اچھے رینٹ پہ بھی دے دیں گے ہم آپ کو پرائز دو روم والے کا آٹھ ہزار ہے تین روم والے کا نو ہزار ہے اور چار روم والے کا بارہ ہزار ہے ہاں وہی دس بائی بارہ جو ہوتا ہے وہی عام طور پر ہے ہاں سر سر سب کچھ ہے کمرے کے اندر رینٹ پہ آپ جو لوگے سب اچھے سے دیں گے ہم سب کچھ جو کوالٹی ہوتی ہے جو عام جو اچھے لوگ رہتے ہیں مطلب بڑے بڑے لوگ ان سب آپ کو ہم سیفٹی کے ساتھ دیں گے سب کچھ سب صفائی ستھرائی ٹوائلیٹ کھانے کا سب کچھ رینٹ والے پہ رہتا ہے دیں گے آپ اچھے دام سے دیں گے ہم اچھے ہاؤس ورکر ہیں بہت فیمس ہاؤٹ ورکر ورکر ہیں ڈومریا گنج میں ہم ہاں میں ڈومریا گنج میں آپ کو ڈومریا گنج میں ہی چاہیے نا آپ آپ جاب واب کرتے ہیں سر کیا او ہو ہو تو آپ کی آفس بھی ہوگی کہیں پہ کہاں پہ کہاں پہ آپ کا آفس ہے وہ تو میں میرا بھی آپھس ڈومریا گنج کے مین چوراہے پر ہی ہے وہ جو چوراہا ہے نا ڈومریا گنج والا ہاں میرا آفس بھی چوراہے پہ ہے اوہ تو آپ کو رینٹ پہ چاہیے تو سر فیملی کے ساتھ ہو اکیلے ہو او نہیں میں رینٹ پہ اچھے پہ دیتا ہوں رینٹ اچھا ملے گا آپ کو اس کی چنتا مت کیجیے فیمس میں رینٹ والا ہوں ڈومریا گنج میں بہت پھیمس فیمس گھر میرے ہیں رینٹ کے میں صبح نو بجے سے لے کے رات کو دس بجے تک دکان کھولتا ہوں اپنا اچھے اچھے رینٹ پہ دیتا ہے ڈومریا گنج میں مشہور ہماری دکان ہے اور سنڈے اور فرائیڈے کو ہمارا بند رہتا ہے دکان سنڈے اور فرائیڈے کو ہمارا دکان بند رہتا ہے رینٹ والا ہاں بند رہتا ہے تو آپ کنفرم بتائیے آپ کو دو روم والا چاہیے تین روم والا یا چار روم والا ٹھیک ہے آٹھ ہزار پرائز پرائز رہے گا کل آپ آفس میں آئیے میرے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ